ہاں تر ایک تصویر بالکل کہاں ایک کہانی بتا سکتی ہے جیسے کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہے تو ہم اُس کا فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ بات ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اور جو صفائی کرمچاری ہوتے ہیں وہ آ کر اُس گندگی کو صاف کر دیتے ہیں تو اِسی طرح اگر ہم نے کوئی بیمار ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اگر ہم اُس کی پکچر کھینچ کے فوٹو کھینچ کر ہم سوشل میڈیا ڈال دیتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں تو اُسی طرح پھر اُس کا بھی پتہ کہ ہاں اِس بندے کا ایکسیڈنٹ ہُوا تھا اِس بندے کے ساتھ یہ ہُوا تھا اِس کا اِس یہاں یہاں چوٹ لگی تھی بالکل ایک تصویر ایک کہانی بتا سکتی ہے ایک پیغام پہنچا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے پیغام ہی ہو گیا جب ہم کسی کی فوٹو کھینچ کر ڈال دیں گے ہم کسی کی فوٹو کھینچ کر ڈالیں گے وہاں پر کہاں مطلب کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کوئی بہت زیادہ مطلب کچھ پرابلم میں ہے اگر ہم اُس کا فوٹو کھینچ کر ڈال دیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک پیغام بھی پہنچائے گی اور اک کہانی بھی بتا سکتی ہیں